جی میں نے دو ویڈیوز گیم کھیلے ہیں ایک پھری فائر اور ایک پب جی میں پہلے بہت زیادہ اس کو کھیلتا تھا اور بہت اچّھا لگتا تھا مجھے لیکن جس جس طرح سے سمجھدار ہوتا گیا اور بڑا ہوتا گیا عمر کے تقاضے ہونے لگے تو میں نے یہ سارے گیم چھوڑ دیے اور اب میں اپنے کاموں پر دھیان دے رہا ہوں اور کام وغیرہ کر رہا ہوں اس لیے موقع نہیں مل پاتا ہے